हाँ सर राम कुमार सर से बात हो रही है मेरी

सर मेरा नाम सचिन यादव है मैं शक्तिनगर बस्ती से बात कर रहा हूँ सर मुझे एक केस के बारे में आप से कुछ सलाह लेनी थी सर बात ये है कि एक साल पहले मेरे दादाजी ने मेरे मेरे नाम पे मतलब मेरे नाम पे खेत रजी रजिस्टर करवाया था तो मेरे को उस खेत अपने नाम पे करवाना है रजिस्टर करा के दो साल बाद वो डेथ हो गए हैं तो खेत मेरे को अपने नाम पे कराना है सर तो सर कैसे होगा कितना फ़ीस लगेगा कुछ बता सकते हैं सर इसके बारे में

जी सर जी जी सर जी सर जी जी जी सर मैं ये कहना चहता हूँ कि देखिए मैं अपने दादाजी का नाती बोल रहा हूँ उनके तीन लड़के हैं ठीक सर ना तो वो मतलब मेरे से लड़ रहे हैं कि खेत कैसे तुम अपने नाम पे फ़र्ज़ी कराए हो मेरे पापा नहीं दे सकते हैं जो मेरे पापा के भाई लोग हैं दो तो सर जी सर मैंने करा दिया है लेकिन वो लड़ रहे हैं मेरे से मेरे को मार मार रहे हैं कह रहे हैं धमकी दे रहे हैं मारने की तो ये कह रहे हैं कि तुम फ़र्ज़ी कराए हो फ़र्ज़ी साइन उनका लिए हो ये कर रहे हो तो तुमको मार के फेंक देंगे ये कर देंगे मेरे बड़े पापा के लड़के लोग तो मैं क्या करूं सर उसके लिए कुछ बता सकते हैं हाँ सर यही करना ही पड़ेगा सर यही करिए नहीं तो मेरे को अगर कुछ कर दिए तो लफ़ड़ा हो जाएगा क्योंकि मेरे दादाजी अपनी खुशी से मेरे नाम पे खेत किए क्योंकि जब वो ज़िंदा थे तो उनका सेवा कोई नहीं किया था मैं उनका सेवा करता था तो खुशी से बोले की चलो मैं तुमको अपना खेत तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ आगे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ लेकिन तुम अपना अच्छे से जीओ खाओ जी सर मैं तो आ जाऊंगा सर ये बता पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये सब करने में कितना खर्च आ जाएगा आपका फ़ीस ये सब कितना खर्च आ जाएगा सर जी सर सर देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं सर इसलिए मैं आपसे फ़ोन करके कंफ़र्म करना चाहता था कि सर से पहले बात करलूं कितना खर्च आ जाएगा उसी हिसाब से सर अंदाज़ा बता दीजिए कि मेरा इतने तक हो जाएगा सर मेरी ज़मीन सर एक बीघा पच्चीस डिसमिल है सर साढ़े बारह सर सर कुछ कम नहीं हो सकता सर चलिए ठीक है सर मिलते हैं हम आपसे कल सर सुबह कितने बजे आएं सर जी सर जी सर ठीक है मैं सुबह आता हूँ सर ठीक है नमस्ते सर